मिजिं नारजारि ए नैलै आं नोंसिनि जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो समफोर थांनो नागिरदोंमोन माने ओमफ्राय बेखौनो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं माब्रै नोंसिनि जायगाफोरजों हाय जायगाफ्रा मोजां नंगौ ना नङा गारि मोन बेफोरो आरो

ए ए ए बिदिनो होमब्लाबो थांजागोन दा दे ओमफ्राय बेबायदि जायगायाव थाङाब्लाबो बेव थांजाना थांजाया मोजां नंगौना नङा बेखौसो सोंहरदोंमोन आरोना आं ए औ बेखौनो सोंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय प्रब्लेमफोर गैखायादा जेबो नोंसिनि जायगाजों

थांनो सान्दोंमोन आरो आं ना बेखौनो बेखौनो सोंहरदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जायगाफ्रा इदि कनडिसन बिदि बोथोर बिदि माबाफ्राखौ सोंहरदोंमोन आं बेखौ औ ए गरमथार दां नोंसिनिजों

होमब्लाबो थांजागोनना औ आं माबायाव थांगोन बिदिनो समफोर गाबोननि अखानायै बिदिफोराव आरो बेंथलसिम थांनायसै आं ओमफ्राय बेंथलनिफ्राय लांफै लांफैब्लानो जाबाय

लामाफ्रा मोजां नङा नामा दाबोनो नोंसिनि जोंलाय

दे होमब्लालाय औ दे